बे जोंनि भारत हादोराव एक्स' सल्लिस करर सुबुंफोरनि गेजेराव से कररानो आबादारि दा बे आबादारिफोरा बे समाव जोबोद मोजाङै आबाद मावगासिनो दं आरो जोबोद मोजां मुनाम्फा मोनगासिनो दं बे आबाद मावनायनि सायाव भारत हादोरनि सरखारा जोबोद हेफाजाब होदों मानो होनोब्ला गोदान गोदान मुगानि गोदान गोदान मिसिन आरि जेरै त्रेक्टर माइ हाग्रा मेसिन माइ गायग्रा मेसिन माइ मारा होग्रा मेसिन बेफोरबादि मेसिनारिफोर होनायनि जाहोनाव जोंनि आबादारि जायनोखि गायग्रा फुग्रा सुबुंफोराबो जोबोद इन्तारेस मोनदों बेनिखायनो जोंनि बे भारत हादरनि जेसेबां आबादारिफोर दं जोबोद इन्तारेसजों जों आबाद गायनाय एबा फुनाय नुनो मोनदों